औ आं थारैनो मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लाफेरबाय आङो बाहागो लानायाव गावखौनो जोबोद एकसाइतेट एबा जोबोद मोजां मोनदों जे मोसानानै जे गावनि साहस ना गावनि साहस एबा गावनि रोंनायखौहाय पाब्लिक एबा सुबुंफोरनि गेजेरावहाय दिन्थिनो मोननानै जे आंबो अ रोंगौ आंबो साहस दं नैबेफोर बादिखौ दिन्थिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों